जोंनो आबाद मावनायावथ' अनेख दैनि हेफाजाब नांगौ ओंखायनो जोङो अखा अखाफोर हाब्लासो जोङो खोथियाफोरखौबो एवनानै ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो फोनाय जायो जों दै नङाब्लाथाय जों खोथियाब्लाबो फोनो हाया माइब्लाबो गायनो हाया आरो दा जोंनि गोदोनि दिनावसो मालाय पावार पाम्प दुब्लि दुब्लियाव पावार पाम्प अनेख दंकल गायनानै लायोमोन ओंखायनो दा जोंनियाव दैनि एसेबां प्रब्लेम गैया जोंनिया दैया दैया दंग'फोर गैयाब्लाबो जोङो अखाफोरखौनो नेनानै इदिनो माइ गायो खोथिया फोयो जोंनिया दैज्लां अखायाव दैज्लां बोथोराव अखाया जोंनिया हाखायो ओंखायनो जोङो दैनिखो बारा जोङो प्रब्लेम मोना ओंखायनो जोङो दैखो अखाखोनो नेनानै फोनानै गायनाय जायो आरो इदिनो बायदिसिना बायदिसिना बोथोरफोरा मोजां नङाब्लाथाय जोंनि आबादफोरा दै मोनाब्लाथाय अनेख गोमोन जालाङो अनेख हाग्रा उथिलाङो अनेख बायदिसिना एम्फौ एनला बेमार जालांनो नागिरो ओंखायनो जोङो आबाद मावनायावबो दैबो नांगौ अखाबो नांगौ आरो अनेख इदिनो एम्फौ एम्फौ बायदिसिना जाब्लाबो जोङो मुलिनि खारबार एबा माबा लानाय जायो अनेख इ अनेख इदिनो मुलिनि एम्फौनि मुलि सारनानै जोङो इदिनो आबादफोरखौ मोजाङै लाखिनाय जायो आरो जोङो आबादफोरखो मोजां जायाब्लाथाय इदिनो गोसोफोरा मोजां मोना इदिनो जोङो आबादफोरखो आबादफोरखो मोजां मावनो नाजाब्लाबो अबेबा समाव दै अखा मोनाब्लाथाय जोंनि आबादफोरा इदिनो मोजां जानो नागिरा ओंखायनो दैखौ जोंनो दैनि दैखो जोंनो अखा बायदिसिना मोनब्लाथाय जोंनि आबादफोरा बिराद मोजां जायो आरो बे बे माबाफोरखो अखाफोरखो जों नेनानैसो माइफोरखोबो गायनाय जायो ओंखायनो बोथोरफोराबो बोथोरफोराबो मोजां होआब्लाथाय जोङो आबादफोरखोनो मोजां मावनो हाया आरो ओंखायनो खायसे खायसेया मालाय दुब्लिबारिफोराव पावार पाम्प बायदिसिना गायो ओंखायनो दैफोरखौबो दैफोरखौबो आबाद मावब्लाथाय गोसोबायदि नांगौ जायो नङाब्ला जोंनि आबाद मावनायफोरा मोजां जानो नागिरा आरो